میں نے امازون سے اپنے لیے ایک بینگلس کا چوڑا منگایا تھا جو کہ بو بہت اچھا تھا اس کا رنگ اس کا کلر اس کا سائز تو میرے بالکل فٹ آیا لیکن وہ بھی جو میری فیملی نے دیکھا میرے بھائی نے بھی دیکھا میری بہنوں نے بھی دیکھا میری فرینڈس نے دیکھا آس پڑوسیوں بھی نے دیکھا سب نے اچھا بتایا اس کا اور وہ اچھا بھی تھا وہ ٹوٹا بھی نہیں کافی مہینوں تک چلا وہ میں جہاں میں جب بھی جاتی شادی بیاہ میں تو پارٹی وغیرہ میں تو ان ان کو پہن کے جاتی تھی اور وہ شائن بہت کر رہے تھے وہ اور وہ مجھے سستے میں بھی ملے اور بہت اچھے تھے وہ بج بھی رہے تھے اور ان کے نیچے بینگلس کے نیچے وہ لٹک لٹکن بھی لگی ہوئی تھی لیکن مجھے بہت پسند ہے اور سب نے اس کی تعریف کی اور کہہ بھی رہے تھے سب کہ وہ ہمیں بھی منگوانا ہی ہے تو بہت اچھا تھا